ہیلو جی گڈ آفٹر نون سر ہاں جی سر سر مجھے اپنی فیملی کے ساتھ گھومنے جانا تھا سر نینی تال تو سر تو سر اُس کے بارے میں جاننا تھا سر جی سر آپ کیا کیا فیسیلٹی دیتے ہیں یہ سب بتا دیجیے سر آپ مجھے

سر ٹو ڈیز والا بتا دیجیے جی جی جی تین ہیں سر

جی سر جی جی ٹھیک ہے سر

سات ہزار

ہاں ہاں سر

ٹھیک ہے سر اور سر جہاں ہم اسٹے کریں گے وہاں پر ہوٹل کیسا ہوگا سر

چلیے ٹھیک ہے سر تھینک یو سو مچ میں آپ کو بتا دوں گا ابھی تھوڑی دیر کے بعد کال کر کے جی سر جی سر ماہی سر ماہی جی سر جی سر جی سر جی سر بالکل بالکل اوکے سر تھینک یو تھینک یو سو مچ